नै नोंनाव गय दङ होनलाय

मानो हरदो बाल एसे जानो आनथा हर आं एसे बाराखौनो होगोन ना नोंनो दामखौ हरदो आंहाबो मानसि फैयोमोन नालाय आंनो हरथादो एसे आं जावैनोमोन नोंनि गयखौ देनां गायनो औ जावैनानै दोननो सानदोंमोन आं जावैनानै दोननो सान्दोंमोन आङो हरथारदो बाल एसे नांगौबा बाराखौनो होगोन आं हरहाय माखौ इसेबां बाखो नोंलाय नांगौबा बारा होगोन होनबायना आङो दामखौनो बारा होगोन आङो गाबोन लायनोसै आं दङब्ला एसे बुरजा लाबोनोसै फोनायथामसो फोनायथामसो लाबोगोन आङो फोनायथामसो हरदो बाल हर एसे फोनायथामसो हरदो मा फोनायथामसो हरदो नांगौबा एक्स' थाखासोनि बारा होगोन आङो एक्स' थाखासोखौनो फोनायथामाव औ हरदो दे दे हरगोन आङो होगोन आङो हरनोसै गाबोन लायनोसै आङो